आमच्या रुरल कम्युनिटी भितर अशें खूब तरेचे डांसीस आसात आम खूब तरेचे खूब प्रकारचे डांसीस आसात उदाहरणांत फॉर एग्जाम्पल आमचे कुणबी डांस देखणी मागीर रोमटामेळ फुगडी मागीर हे दांडीया गरबा आनी घोडेमोडणी टिपऱ्यांचो डांस तोणयांचो दिवली डांस अशें खूब प्रकारचे डांसीस आसात आनी आमी ते तरेवार ओकेजनांनी ते डांसीस आमी हे करतात लोकां पर्यंत पावयतात फॉर एग्जांपल आमचो रोमटामेळ म्हण तोणयाचो डांस टिपरी डांस घोडेमोडणी दिवली डांस हे सगळें आमी शिगम्याक शिगम्याक आमी सगळे लोकां पर्यंत पावयतात शिगम्याच्या दिसांनी शिगमो आसता तेन्ना मागीर फुगडी आमी चवथीक चवथी दिसांनी आमी चवथीक फुगडी घालतात जावं दिंडी आसता अशे गणपतीचे फंक्शन आमचे चवथीचे फेस्टिवल आसता तेन्ना आमची चडशी म्हळ्यार चवथीची फेस्टिवलां आमी चडशी दिंडी आनी फुगड्यो आतां सार्वजनीक गणपतीक जर आमी दिंडी घातली शिवाय आमची गणपतीच आमी विसर्जन करिनात इवन आमच्या घरांतली गणपती आमी फुगड्यो दिंड्यो घालून आमी आमचे गणपतीचें विसर्जन करतात दिंडी फुगडी घालून आमी घरानी सुद्दां आमची पांच दीस म्हण सात दीस म्हण देड दीस म्हण अकरा दीस म्हण गणपती आसतात तितलेय दीस आमी फुगड्यो दिंडी घालून आमची उमेद आमी बागयतात मागीर आमी दसऱ्या कडेन आमची नवरात्रां आसतात नवरात्रांनी आतां आमी गरब सगळी कडेन आतां चडशे गरबा डांस मागीर दांडिया चालूच आसतात णव दीस आतां बरे बरे प्रोग्राम बरें बरें कॉम्पिटिशन दवरतात ते आमचे आसता मागीर कॅथलिकाचो तांची फेस्टिवलानी मांडो जाता तेंचो मांडो देखणी अशें आसता तेंचे ती तेंची भशेन ती मनयतात आमचे भशेन आमी मनयतात सगळीं आप आपल्याली रिलीजना प्रमाणे आमी मनयतात फॉर एग्जांपल आतां आमी मुस्लीम म्हणटली मुस्लिमा भितर तेंची ती कवाली तेंची उरूस म्हणना उरूस आसा उरूस जाता तेंचो आनी ते उरूस आसता तेन्ना तेंच्यो त्यो कवाली म्हणटा त्यो तेंगेल सामक्यो कॉमन कवाली ना जाल्यार तेंचे उरूस जावं तेंचे कसले फेस्टिवल अशें जायना